थाने डिस्ट्रिक्ट जे अंदर काफ़ी सारा कॉलेज ईंदा आहिनि जीअं सी एच एम कॉलेज सेवा सदन कॉलेज नेताजी कॉलेज जंहिं में सी एच एम कॉलेज थोड़ो वधीक सुठो आहे ऐं उन जी फ़ीस थोड़ी वधीक आहे छो कि उते ॾाढा फ़ाइदा बि मिलंदा आहिनि ॿारनि खे बि त उन्हनि जे माउ पीउ खे बि माउ पीउ खे इहो फ़ाइदो थी सघंदो आहे कि पंहिंजे ॿार जी फ़ीस थोरा थोरा करे भरे सघंदा आहिनि ॿारनि खे उते जाम कुछ सिखण मिलंदो आहे हुते ॿार होशियार थींदा आहिनि वञी करे त उहो कॉलेज सुठो आहे ऐं उन खां पोइ उते फ़ीस फ़ीस बि माण्हू ॻाल्हाए करे थोड़ी घटि कराए सघे थो इन खां पोइ इते काफ़ी सारा स्कूल बि आहिनि जंहिं जी फ़ीस माण्हुनि लाइ सहूलियत मंद आहे ऐं उन खां पोइ वधीक करे माण्हू बी एम एस कोर्स खणंदा आहिनि जंहिं जो फुल फॉम आहे बिज़निस मैनेजमेंट स्टडीज़ छो कि अॼु कल्ह जे ॿारनि में बिज़निस करण जी जुनुन पैदा थियो आहे त उहो उन कोर्स में दाख़िलो वठी करे पाण खे उन बिज़निस में हुशियार करे सघनि था ऐं पंहिंजो फ्यूचर ठाहे सघनि था